सुपौलके मुख्य रूपसँ जे अपना सभकेँ भारतीय संस्कृति आ परम्पराए वएह छै विशेष रूपसँ हमरा सभकेँ गाममे नरक निवारण चतुर्दशी आओर शिवरात्रिमे तिलहेश्वर मन्दिर नजदीक भेलासँ विशेष कार्यक्रम सब रहैए आ ओइठिमा विभिन्न प्रकारके आदमीसभ विभिन्न जगहके लोकसभ आबिके ओइठिमा पूजा अर्चना करैए वएह परम्पराके अन्तर्गत एहिठामके मुख्य रूपसँ जे चलै छै तऽ मुख्य शिव उपासनाके केन्द्र रहल छै ई शक्ति उपासनाके सङ्गे सङ्गे शिव उपासना भी एहिठिमा हमरा एहिठिमा विशेष रूपसँ प्रचलितए आ श्रावण महीनामे आब जे श्रावण महीना आबय वाला छै श्रावण महीनामे शिव पूजन विशेष रूपसँ प्रचलित छै आओर भारतीय परम्परामे जे दुर्गापूजा हमरा अयठिमाक मुख्य त्यौहारए दुर्गापूजामे हमरा ओहिठमा दू जगह पूजन होइत छै मूर्ति बनाके पूजन होइत छै आ विशेष रूपसँ मेला इत्यादिके आयोजन होइत छै आ शिवपूजाके विशेष प्रधानता अछि शक्तिके उपासक ई क्षेत्र रहल छै शिव शक्तिके उपासना करैत हमरा सभकेँ दिनचर्या चलैए